नमस्ते भैया नमस्ते बोलिए फ्लैट मिल जाएगा भैया भैया आउट एरिया में जाएगा आपको एक प्लाट भाई चालीस लाख कम होगा भैया अड़तिस तक दे देंगे है भैया बहुत ठेकेदार हैं बन जाएगा भैया बन जाएगा वो भी बीस लाख लगेगा आपका बन जाएगा पंद्रह कर देंगे भाई

हाँ अच्छा ठेकेदार है क्या कैसा बनवाना है आप तीन रूम हो गया बाथरूम हो गया किचन किचन लैटरीन जी

बन जाएगा आ के देख लीजिए अब चाहे जब आइए आप हम तो यहीं रहते हैं आपको लोके आपको लोकेशन सेंड कर देंगे सब सब सब कुछ लग जाएगा सब कुछ लग जाएगा भैया टेंशन मत लीजिए जै जैसा आप चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा ठेकेदार है कई ठेकेदार हैं एक नहीं आ पेंट पुट्टी करवाइए नहीं प्लास्टर प्लास्टिक वाला पेंट मरवाइए

जी टाइल्स बैठ जाएगा जमीन पर

ठीक ठीक है आइए नहीं भैया बता दिए आपको उससे कम नहीं हो पाएगा

ठीक है ठीक नमस्ते नमस्ते नमस्ते भैया